ہاں ہیلو شگوفہ ہے آج دیکھو نا نیہا سے ملاقات ہوئی تھی تم کو تو پتا ہی ہے کہ نیہا میرے سے کتنا جلتی ہے اور ہم دونوں میں تھوڑا جب ملاقات ہوئی آمنے سامنے تو وہ میرے سے بحث بحث کرنے لگی یار دونوں میں ہم دونوں میں لڑائی جھگڑا زیادہ شروع ہو گئی اور ہم دونوں لڑائی کرنے لگے اور زیادہ لڑائی کرتے کرتے ہنگامہ بھی ہونے لگا دونوں میں اور لڑائی جب شروع ہوئی تو نیہا زیادہ بول رہی تھی اور ہم تھوڑا کم بول رہے تھے وہ زیادہ ہنگامہ کر رہی تھی اس لیے ہم دونوں میں ہاں اس لیے ہم دونوں میں بہت زیادہ اور دونوں کو لڑائی کے درمیان چوٹ لگی اس کو بھی اور ہم کو بھی اسی لیے ہم دونوں اتنا لڑائی کیے کہ وہاں کسی کو مدد کے لیے بلانے لگے لیکن جب وہاں پہ کوئی نہیں تھا تو ہم خود ہی وہاں سے واپس چلے آئیں اور نیہا بھی چلی گئی وہ ہم سے بہت زیادہ لڑائی کی اور لڑائی کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی اسی لیے